अॼुकल्ह जी ज़िंदगीअ में मोबाइल ऐं टी वी ॿारनि जो त मगज़ ई ख़राबु करे छॾियो आहे हू जॾहिं टी वी ॾिसंदा आहिनि त बंदि करण जो नालो ई न कंदा आहिनि इन करे उन्हनि जी नज़र ते असर पइजी वेंदो आहे ऐं जल्दी ऐनक लगी वेंदी आहे पहिरियों ॿार घर खां ॿाहिरि तमामु घणियूं सुठियूं सुठियूं रांदियूं खेॾन्दा हुआ त इन करे हू चुस्तु रहंदा हुआ ऐं शरीर सघारो रहंदो हुओ अॼुकल्ह जा बार टी वी मोबाइल हलाइ करे सुस्तु थी विया आहिनि अचो त कुझु मोबाइल लाइ ॻाल्हायूं इहा मोबाइल ई आहे जंहिं त सभनिनि जो दिमाग़ ई खराबु करे छॾियो आहे बराबरि लोकडाउन में इन मोबाइल घणे ई मदद कई पहिरियों त स्कूलनि ऐं कॉलेजनि में मोबाइल खणी वञणु निषेध हुई पर लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज तोड़े ऑफिसूं बि मोबाइल हलायूं ऐं अॼुकल्ह जा वॾा तोड़े नन्ढा माण्हू मोबाइल ऐं टीवीअ पोयां पंहिंजा कमुकारु विसरी विया आहिनि